आमच्या गांवगिऱ्या वाटारांत जायते खेळ खेळिल्ले वतात तातूंत आसा कबडी खो खो क्रिकेट विटू दांडा नगोऱ्यो अशे खूब जायते खेळ खेळटात आमच्या गांवणितऱ्या गांवगिऱ्या वाठरांत जीं स्कूल आसा तातूंत बीन स्पोर्ट्स डेच्या दिसा खूब अशे खेळ खेळिल्ले वतात तातूंत स्कुलाचे भुरगे इस्कुलाचे भुरगे आपली कला कौशल्य तातूंत दाखयतात मागीर ते जिखले की दुसऱ्या स्कुला म्हटल्यार अशें म्हणपाक येता की तेंची स्किल वाडटात मागी तें कंम्प्टिशन दुसऱ्या स्कुलाच्या बरोबर दाखयतात एक म्हटल्या बरी गोश्ट म्हटल्यार कितें काय म्हटल्यार खेळप म्हटल्यार एक एक आंगाक एक एक्सरजाय असो जाता मनीस एक्टीव जाता आनी खूब अशें स्केल तो आपल्या भितर डेविलॉप करता आनीक खे खेळिल्ले जाल्यार मनशाचे शरीर हें खूब बरें जाता तांतूतल्यान मनीस मनीस घडपाक शकता एक म्हटल्यार तो तालुका लेवलाचेर आपली स्किल्स दाखयतात तशेंच बरो खेळ्ळो जाल्यार तो मागीर गोवा टिमीन या इंडिया टिमीन सुद्दां सिलेक्ट जाता तसोच तो इंटनेशनल सुद्दां वचूंक येता ही जाली आमच्या गांवगिऱ्या वाटारांतली स्पोर्ट्साची ते ए स्किल्स या म्हणपाक येता की भुरग्या खेळून खूब आपलें खूब नांव जोडपाक शकता मागी तूं आपल्या गांवाचेंय नांव काडपाक शकता आनी स्कुलाचेंय नांव व वयर काडपाक शकता आनी मेन म्हटल्यार किदें आसता जाणा तेका स्कुलान खंयचो आमी कोच म्हणटा तो बरो मेळपाक जाय तो ताका मनीस कसो गड घडपाक जाय त्या भुरग्याचो खंयच्या हातून ताजो इंटरेस्ट आसा तो रोखडोच वळकून काडटात आनी त्या तरेन तो त्या भुरग्याक तयार करता इफ ताका तर स्पोर्टसान इंटरेस्ट आसा जाल्या तो त्या भुरग्याक स्पोर्टाच्या हातूंत ताका ट्रेन करतात मागीर तो आपलें नांव खंयच्या खंय पावोपाक शकता